त मां दिल्ली गॉर्मेंट जॉब जो एक्ज़ाम ॾिनो ऐं एक्ज़ाम में हुन ॾाढी महिनतु कई पर हिकु नंबर सां मुहिंजो एक्ज़ाम रहिजी वियो त मूंखे हे सबकु मिली वियो की मां थोरी ॿी महिनतु कयां हा त मां हुनमें सफ़ल थी वञा हा ऐं मुंहिंजो नंबर गोर्मेंट जॉब में अची वञे हा हिकु दफ़ो छा थियो की मां घर मो निकितमि जल्दी सां जल्दीअ में मां पहिंजो मोबाइल ई घर में भुली पयमि जे करे मां अॻिते वञी करे मूंखे ॾाढी परेशानी थी पर मां घर मो गुस्से मो निकितमि त मां हे सिखियो की कॾहिं बि घर मो जॾहिं निकिरो त कॾहिं बि गुस्सो करे न निकिरो छोकि जॾहिं मुंहिंजो मोबाइल घर रहिजी वियो त मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी मां पूरे रस्ते हुन मोबाइल जे चक्कर में परेशानु थी वियमि जेका बि मुंहिंजा मोबाइल जा कम हुआ हूअ सभु विच में ई रुकजी विया त कॾहिं बि माण्हूअ खे घर मां निकिरण खां पहिरीं कॾहिं बि पंहिंजे दीमाग़ु खे बिल्कुल शांति करणु खपे गुस्से मां कॾहिं बि घर मो न वञणु खपे न त पोइ असांजे असांखे कई मुसीबतु जो सामिनो करिणो थो पवे त हिन करे असांखे जेको बि आहे कम सोचे सम्झे करिणो खपे बिना सोचे सम्झे कमु करण सां असांजा कई कम ख़राब थी वेंदा आहिनि जंहिं करे असांखे ॾाढी परेशानी जो सामिनो करिणो थो पवे